नमस्ते दीदी बोलिए जी हाँ

हाँ हमारे यहाँ ढाबा है बोलिए आपको क्या क्या खाना है दाल है चावल है पुलाव है पूड़ी है पनीर है दाल मखनी है और हमारे यहाँ शाही पनीर है पनीर है बोलिए आपको क्या क्या खाना है तीन सौ रुपए प्लेट नहीं तो उसमें ये उसमें तीन सौ रुपए प्लेट में है तो फुल प्लेट चावल रहेगा तीन रोटी रहेगी चार तरह की सब्जी रहेगी रायता रहेगा ओ और चार दो तीन तरह की मिठाइयाँ भी रहेंगी चलिए ठीक है फिर ढाई सौ रुपए प्लेट लेंगे हम जी हाँ हमारे यहाँ ऑडर से भी खाना जाता है हाँ सुबह नाश्ता से लेकर लंच तक भी हम भेज सकते हैं डिनर तक के भी ओ ऑफर आते हैं हमारे यहाँ जी हाँ हमारा काम बढ़िया अच्छा होता है आप एक बार का इसीलिए हम पैसा ज़्यादा लेते हैं थोड़ा ठीक है लेकिन हम ढाई सौ रुपए से कम प्लेट नहीं लेंगे आपसे कितने लोगों के लिए आपको चाहिए कितने लोगों के लिए चाहिए आठ लोगों के लिए तो ठीक है फिर आइए एक बार आप टेस्ट करके तो देख के नास्ता करके तो जाइए उसके बाद हम लंच भेज रहे हैं नहीं सुबह अरे शाम पहुँचाने का चार्ज अलग लगता है नमस्ते दीदी